पक्षी तो वैसे बहुत ही प्यारी और अच्छी लगती हैं हर मौसम में देखना उसे अच्छा लगता है लेकिन अक्सर जाड़ों में ज़्यादातर नहीं निकल पाती ठंड की वजह से इसलिए बरसात में सारे जितने पक्षी हैं जितने भी पक्षी हैं वो बाहर आ जाते हैं और देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं पक्षियों को देखना हो तो देहात में लोग बाग में जाते हैं छत से भी दिखाई देता है या खेतों में जाकर टहलने घूमने से बहुत से लोग बाहर विदेशों में जाते हैं देखने के लिए पक्षी और पक्षियों को देखना एक आलौकिक खुशी मिलती है देखने से पक्षी ऐसी चीज है जिसे देखना बहुत अच्छा लगता है मोर जैसा है वो जाड़ो ये बरसात में मोर बहुत ही नाचने में बहुत ही प्यारा लगता है इसलिए पक्षियों को देखना बरसात में सबसे ज़्यादा पक्षी बाहर दिखाई देते हैं सुबह से लेकर शाम तक पक्षियों का ये चहकना टहलना क्योंकि मौसम ठंडा भी रहता है हवा भी रहती है इसलिए पक्षी भी खुशहाल रहते हैं तो देखने के लिए बरसात का समय बहुत अच्छा रहता है पक्षियों को पालना या उन्हें रखना ये सब अलग बात है लेकिन बाहरी बाहर देखना एक आलौकिक खुशी मिलती है जैसे बागों में जब मोर नाचने लगता है दूर से देखने में कितना अच्छा लगता है वैसे ही देखने के लिए पक्षियों को किसी ऐसी जगह से देखो जिसे वो देखने में अच्छा लगे